लांब्लाय बेरायनोलाय लुगैयो लाङाब्ला अबाव लांगोन जोंखौलाय मोनब्लालाय बोजों बोजों बेरायहैगौ फैसा थाखाफ्रालाय गैयाबालाय फिसाफ्रालाय अबाव बेरायनो लांनो गावनोबा बेरायनो मोनफेराखै गोसो जायाहाय आं बेरायनो जानो न'आव मोनजाबा जाबाय मोनजायाबा थाबाय बेरायो आं ओरैनो गामिफ्रावनो दखान हाथाइफ्रावनो थेवबो आं जानो लुगैलाबाया ओरैनो माला बायो आं अबेखौबा जायो अबेखौबा जाया आं बांसिनानो जालु जालाखौबो आं गोसो जाया फिसाज्ला लाबोना होफैब्लाबो बारा गोसो जाया आं बेरायनो आं गामिफ्राव बेरायनायल' ओजों ओजों बेरायगौ नंब्लाबो बेरायनो मोनखाया लांनोबो हाखाया फिसाज्लायाबो अबाव साख्रि गैया बाख्रि गैया मैगं बेफारि मावनानैलाय आंखौलाय फिसाज्लायलाय लांनो हानो बेरायनोलाय साख्रि बाख्रि दंबानोदेन लांनो हागौ लुगैनाया लुगैयो बबावबा बेरायहैनो बबावबा मानो मालायफोर थांबा थांगौ नङो जाया जेरैबो जोंना बे न'आव थानायानोसै खामानिफ्रा न'आव थानाय ओरै ओरै माबा माबि मावस्रांनाय मानाय ओरै थांनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय लोंनायल' बेफोरनो जोंना खामानिया जेबो गैया मोनबालाय थांगौ गोदो नुखांखाबाय गुवाहाटिआवबो सिरियाखाना इरिफोरखौ मिउजियामफोरखौ बेखौ नुखांखाबाय बेरायनो मोनजोबखाबाय दालाय अबाव बेरायनो मोनबावनो सानो बबावबाफोर बेरायनो मोनबा थांगौ लांनोनो राहा गैया मथर गैया गारि गैया दा भारा लानानै थांगोन बेसां थाखा फैसा थांगोन साख्रिफोर मावोबानदेन थाखा फैसाफ्रा मोनोमोन होमबाना थांनो मोनबायमोन फिसायै फिसौयै बिदिनो खाथि खालाफ्रावनो हनै हाग्रामाफ्रावनो माबा माबिफोर जायोब्ला बेफोरखौ नायनो थाङोमोन फिसाज्लायानो लाङोमोन दा बेदिनो माबायो

बेदिनो न'आवनो फिसा फिसौ बेंनांगौ जायो मावनांगौ जायो ओरै थांनाय ओरै फैनाय राहा गैया एरायनो थाङो आङो दाबो हाथाइ बाजाराव मैगं थाइगं नागिरो हाथाइफ्राव दाम खम मोनोखोमा होननानै हाथाइ बाजाराव एखमब्ला गोसो जाबा एबा हाथाइफ्राव बेरायहैबाय फुजा बोथोर फैबा फुजाफ्राव हारसिं बेरायहैयो लोगोफोरजों थांलाबायबाय फिसाफ्रालाय बहा लांनो हानो फिसा सासेल'आलाय बेदिनो आं आंबो बिदिनो खामला मावनानैसो फैसा बुथुमनाय दाउ फारौ लानानैसो बुथुमनानैसो फाननो मोनब्लासो ओंखायनो बेखायनो बेरायहैला बाया आं आङो मेथाइ थेथाइ माबा माबिफोरखौबो जानो गोसो जालाबायाहाय मानोबा ओंख्रि ओंखामफोरखौबो आंनो बेदर फिसाखौ दरसे दरनै मोनजाबानो थोयो आंना

रोंलायलाङासै दाबो जाबावखैसै नामा बे खारबाय थानाय रायज्लायनायनि ना मा